सभिनी खां प्यारो मौसम बरिसाति हुओ जेको मुंहिंजो पिरींअ आहे छाकाणि त चौमासे में जीअं चालू थींदो आहे तीअं ईंदो आहे असांजो झूलेलाल जो मेलो झूलेलाल जो मेले में कीअं चोवीह ई कलाक धूम हूंदी आहे मंदरनि में जेतिरा जवान वेंदा आहिनि ओतिरा ही बुढा वेंदा आहिनि दर्शन करणु जीअं जीअं चौमासे जो चालू थींदो आहे तीअं शंकर भॻवान जे मंदरनि में बि सावण में बि मौज हूंदी आहे तीअं ई हिनजा चौमास जा फल बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि जीअं नौका आहिनि ॾोडियूं आहिनि बादामियूं आहिनि जरदालू आहिनि हुनखां पोइ मकाई संग आहे उहो खाइण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे